में निक्की होंदी ही ते मिगी स्कूला दा इक प्रजैक्ट थ्होया बनानें गी मिगी नेंई हा आंदा बनाना उस टाईम में कदैं बनाया नी प्रोजैक्ट पैह्ली बारी प्रोजैक्ट थ्होया मिगी बनानें गी मिगी आंदा गै नी हा फ्ही घर आह्ले मम्मा बगैरा गी बोलेआ में मिगी थोह्ड़ी मदद करेओ मिगी दस्सेओ प्रोजैक्ट बनानें गी मम्मा जी गै बगैरा आंदा नी हा ओह् अपनैं कम्मैं च बिज़ृी होंदे हे उनैं कदूं बनाई देना हा मिगी प्रोजैक्ट बगैरा फिर में कुसे कुड़ियें बगैरा गी पुछेआ उनें सनाया कियां कियां प्रोजैक्ट बनांदे कि पैह्लै टाईम प्रोजैक्ट दित्ता बनांनें गी नेंई हा पता उस टाईम कियां बनांदे प्रोजैक्ट बगैरा फिर में फोनैं पर दिक्खियै फोन पर दिक्खियै फिर में बनाया कि पैह्लैं में घर दा बनाया प्रोजैक्ट कि फिर ओह् बनाया में ठीक बनिया फिर में दिक्खेआ फिर में फ्ही दस्सेआ दुऐ दिन बनाया फ्ही दुऐ दिन दस्सेआ स्कूल जाईयै में फिर इक दो चीज़ दा बनाया में फिर प्रदूशन दा बनाया में एयर पल्यूशन दा बनाया हा में कि पानी पूनी चैक्क कीता हा ओह्दै बिच्च ठीक बनाया हा ओह् बी में इयां ते में बस में साईंस रक्खी दी नी में आर्टस मेरा तां जगराफी हा स्वजैक्ट में कदैं इक दो प्रोजैक्ट बनाया शड़ा में फ्ही आदमीं गी जानकारी आई जंदी कियां प्रौजैक्ट बनाना बड़ा मुश्कल नी होंदा पैह्लैं पैह्लैं डर होंदा कि कियां प्रोजैक्ट बनाना कियां ओह् दस्सना अग्गैं कियां कियां करनां अग्गैं मिगी नेंहा पता कुश बी पैह्लैं फिर में दिक्खेआ फोनें पर बीडियो इक दो बीडियो दिक्खी में जाईयै फ्ही थोह्ड़ा मता पता चलिया कियां प्रोजैक्ट बनांदे कियां अग्गैं दसदे इयां बनांना फिर में बनाया घर तां ठीक बनेआ बैसे ओह् बी फिर ओह् बी बैसे में इयां तां रक्खे दा नेंईं हा हून तां मिगी प्रौजैक्ट आई जंदा बनाना पैह्लैं में जिसलै मिगी स्कूल टैम पढ़दी तां मिगी नेंई हा प्रौजैक्ट आंदा हून ते में कालेज़ टाईम पढ़नी हून मिगी शैल प्रौजैक्ट श्होंदे बैसे तां मेरा साईंस दा स्बजैक्ट है गै नी मेरा जगराफी ऐ जगराफी बड़ी सारी बनाऐ हून तां बड़े सारे प्रौजैक्ट बनानी जगराफी दै बारै च फिह् सर गी दस्सने जाईयै ते बड़े शैल लगदे मिगी प्रौजैक्ट बनाने इयां हून तां पूरा ऐक्सपिरिंमस ऐ पर्जैक्ट बनानें गी इयां मिगी इयां प्रौजैक्ट बनाना इयां ऐक्सपलेन करनां इयां पैह्लैं ते चलो पैह्लैं चलो घरे दा बी नेंई हा इन्ना पता होंदा के कियां बनाने कियां ओह्करना कुसेगी पैह्लै जमानै लोकेंगी ओह् बी नी होंदे कि पता होऐ इयां प्रौजैक्ट बगैरा बनांदे इयां हून ते चलो सब किश फोना च दिक्खियै टीचरां नै दित्ता बनानें गी कि फिर में सिक्खेआ पैह्लैं मिगी बड़ा डर लग्गेआ कियां बनानां में इक कुड़ियें गी पुच्छेआ कि कियां असें नी आंदा बनानें गी बड़ा इयां टफ ऐ बनानें आस्तै प्राजैक्ट फिर असैं बनाया इक दो बारी पलुशन दा एयर पल्यूशन दा बी बनाया फिर ठीक बनेआ असैं प्रौजैक्ट मेरा बी हून ते में प्रौजैक्ट कंपलिटली इयां ऐक्सप्लेंन बी करी लैन्नी बनाई बी लैनी इयां ठीक होंदा